गोदोनि आरो गेजेर मुगानि भारतनि मुदांखासिन राजाफोरा फारियै समुद्रगुप्ता चनद्रगुप्ता नै हर्षवर्धन आकबर हुमायुं शाहजहाँ बिथांमोनानो मख'जाथाव चनद्रागुप्ता नैनि बिफानि मुङा समुद्रागुप्तामोन चनद्रागुप्ता नैखौ बिक्रम आदित्य मिथिनाय जायोमोन बिथाङा गुप्ता फोलेरनि सासे गोहो बोलो गोरा राजामोन साखा आरो गुजरातनि माखासे ओनसोलफोरखौ गाग्लोबनानै बिथाङा गावनि रायजोजों सरजाबफादोंमोन हर्षवर्धन रायजो खुंबाय थानाय समावनो चाइनानि दावबायारि हिवेन्टचांआ भारताव फैदोंमोन आग्रायाव थानाय ताजमहलखौ शाहजहाँआ लुहोदोंमोन भारतारि जारिमिननि गेजेर मुगानि खोन्दोआ आंनि गोसो बोहोयो